बालाघाट जिले में स्वास्थ्य की सेवाएँ बहुत बेहतरीन हैं यहाँ पर बहुत सारी चिकित्सक सुविधाएँ और सेवाएँ उपलब्ध हैं महिलाएँ और किशोरी बालिकाओं के लिए समय समय पर उनकी खून की जाँच होती है और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण भी किया जाता है किशोरी बालिकाओं को जरुरत पड़ती है तो उन्हें दवाएँ भी दी जाती हैं